جب ہم بنائی کرتے ہیں تو ٹائم نہیں ملتا ہے تب پر بھی کیسو وقت ہم نکالتے ہیں جب جس میں دلچسپی آ جاتا ہے کہ یہ کام کرنے کا شوق جگ جاتا ہے اس کے بعد تو جان ہی سکتے ہیں چاہے کتنا بھی کام نہ ہو جلدی سے کر لیا کر لیتے ہیں اور اس کے لیے وقت نکالتے ہیں کتنا بھی کام نہ ہو اس کے لیے تو ہم وقت نکالیے لیتے ہیں ہم کو بہت خوشی ملتی اسی لیے ہم کرتے ہیں اسی لیے انسان کو سب کو خوشی ملنا چاہیے ہم بھی کرتے ہیں جتنا بھی انسان کرتے ہوں گے سب کو خوشی ملتی ہوگی جو ہے اسی لیے سب کو چاہے مطلب سب نکال لیتے ہوں گے ہم تو نکال لیتے ہیں کام ہم کو سلائی بنائی ہر چیز میں مزہ آتا ہے اسی لیے ہم ہر کام کر لیتے ہیں اسی لیے ہم وقت بھی نکالتے ہیں کہ ہپنا بھی وہ بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں کہ ہم بھی ہم کو جس میں زیادہ دلچسپی آ جاتا ہے جو جو چیز میں اسی لیے اس کا الگ ہی خوشی ملتا ہے اسی لیے خوشی کے خوشی کو جب میرے پاس ہنر ہے تو ہم خوشیاں اسی لیے ہم نکالتے ہیں وقت نکال کے وہ کام کرتے ہیں بنائی ہم کو زیادہ پسند ہوتا ہے ہم خوب اچھا سے بن لیتے ہیں سلائی بھی کر لیتے ہر چیز کے لیے ایک یہ رہتا ہے اسی لیے ہم وقت نکالتے ہیں اور سیکھتے ہیں سیکھے ہیں تو کرتے ہیں میرے پاس ہنر ہے تو ہم زیادہ خوشی ہیں کہ میرے پاس ہنر بھی رہنا چاہیے ہر چیز کی اسی لیے ہم کو زیادہ خوشی ملتی ہے اسی لیے ہم کو بنائی سلائی ہر چیز کرتے ہیں